हैलो हां जी म्हाराज अमित बाशुमैन दा बोला ने तुस म्हाराज इ'यां हा गड्डी सर्विस करानी ही असें किन्ने दिन च करी देगे हून टैम ऐ थुआढ़े कोल हून मरूती स्फीवट हां ते ओह्दा इक साइड मिरर ते ओह् ऐ तुआढ़े कोल स्विफट दा हां ते हां ते साइड़ हां ते साइड़ मिरर बी ते बाश बी कराना ओह्दा पेंट बी स्क्रैप लग्गे दे ते बैड़ ठीक कराने ओह्दे हा ते इक दो दिन च होई जाह्ग ना रड़ी चलो ठीक ऐ कोई नी अस कल लाई जन्ने आं फिर गड्डी ठीक ऐ ठीक ऐ